आङो खुम्ब्रानि सोमोन्दै मैगंखौ माबोरै माबोरै सङो बेखौ आङो फोरमायनानै खिन्थानोसै खुम्ब्राखौ जेब्ला बारियाव खानानै लायो बिनिफ्राय लाबोनानै आङो गथायै सुबाय सुनांगौ बिनिफ्राय लाबोनानै जोङो सिखाजों हाखावनानै जोङो बिगुरखौ लेब्बाय बिगुरखौ लेबनानै जमा दोनबाय संनो थाखाय थियारि खालामबाय जेब्ला साराया जानदो सारायखौ जाननानै थावा होदो साराय दुंबा बेनिफ्राय खुम्ब्रा मैगंखो होदो बिनि उनाव खोस्लिजों फिदिंयै फिदिंयै आरोबाव जोङो साम्ब्राम गुफुर हायजें बानलु हाल्दै बेखौ जगार खालामनानै होबाय होनानै रेब्बा दै होदो दैखौ होनानै गोदौहोदो गोदौहोखांनानै आदा घन्टासोनि उनाव मोनबा खांदो खांनांगौ खांखांनानै जेब्ला जोङो जानोसै ज' जा ज' जाबाय मानसिया साथाम साब्रैबो जानो हागौ बुरजाबो जानो हागौ जाखांनायनि उनाव जोङो बे ओंखाम जानाय जायगाखौ जोङो साफा खालामनानै जोङो फुनांगौ सिथ्रिजों सिथ्रिजों फुखांनानै जोङो जिरायबाय बा गोलांबाय देर घन्टासो गोलांनांगौनो जाखांनानै ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जों बेखौ मिथिनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो सावरायनांगौ ज' मोजां गाज्रि माबादि टेस्ट जादों माबायदि गोथाव मोनदों ना मोनाखै बेखौ जोङो जयै न'खरनि मानसिजों सावरायनांगौ उनाव जोङो बेबायदिनो जेब्लायबो सावरायनानै थानांगौ आरो मोजां गाज्रि रायज्लायनांगौ